हेल्ल'

खोनादों गुवारैथ' फोरमायनो हानाय नङा आङो गोरोन्थि जागोन बिराद देलाय बुंलाय सोर

आच्चा जोंनि बर'फोराथ' बै समाव हो बै समाव माबानिफ्राय जाय बुङो सा ओनसोलहाय बिथिं सानजा ओनसोलाव रायजो खुंदोंमोनथ' हा रायजो खुंदोंमोन आरो बिसोरो बे दा बेखौ हरखाबै बुंनायानो गाज्रि जाबायना गोसोआव फैया बे डिमा डिमाफुरथ' बहुत उनाव बे एकदम कपिलि दैसासिम दंमोन आरो सा ओनसोलाव कपिलि दै सदिया बे ओनसोलाव कपिलि दैसासिम दङमोन हा बर'नि रायजोआ किन्तु जेब्ला आहमफोर फैबाय आहमफोर बर'फोराथ' सिगांनिफ्राय एकदम सादा सिदामोनथ' सादा सिदामोन राजाफोरा आरो बे समाव बेबायदि जेबो बेबायदि नांज्लाय खमलाय बेबायदि गैयामोन गाग्लोबनायनि गाग्लोबजानाय नै बेबायदि माबा थासारि गैयामोन जे नङामोन अबयस्से गेजेर गेजेर बे हाजोनिफ्राय ओंखारबोनानै जायफोर दफला बे अरुनाचलनि माबाफोरा बै गंगारफोर बा गंगार जायखौ जोङो गंगार बुङो बे गंगारफोर एबा बे बैथिं नागा हाजोनिफ्राय बा बिथिं ओइ मा बुङो बिथिंनिफ्राय पाटकाइ पाटकाइ बे ओनसोलनिफ्राय माब्ला माब्लाबा माबाफोर सहैनानै एफा एनै गाग्लोबोमोन आरो दा बे गाग्लोबनायफोराबो बे बेबायदि खोब माबा नङामोन गिनोगोनां नङामोन कारन बिसोरो रायजो माबा सेना लाना गाग्लोबफैयाखैमोन बिथांमोना जानाय लोंनायनि माबा सायावसो गाग्लोबोमोन बे जाय जायबायदि अरुनाचलनि गंगारफोरा फैयोमोन स्पेसियेलि जोंनिफ्राय माबा लांनो खुन लांनो खुन माने कपाह कटन लांनो कटन लांनो बा बेबायदि माइ माइरं लांनो आरो बिदि मोसौ बोरमा बेफोरखौ लांनो आरो स्पेसियेलि बिसोरो जोंनि मानसि बिसोरनि बे माबा खामानि मावहोनो बान्दा खालामनो जायखौ स्लेभ स्लेभ अ सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरखौथ' बधय लाङाखैमोन सेंग्राफोरखौ लांदोंमोन आरो बेल' दङमोन आरो गाग्लोबनाय बेनि उनाव खोब गाग्लोबनाय नङामोन आरो बेखायनो जोंनि राजाफोरा खोब आरामै रायजो खुंदोंमोन दा जेब्ला आहमनि सुकाफा सफैबाय हा आहमनि सुकाफा सफैनायनि उनाव बे बिथांमोनजोंथ' खोब मानसि बारा माबा सुबुं लाबोयाखैमोनथ' दा अनजिमाफोरखौ आंहा गोसोआव गैया जिहेतु बे माबाया मा बुङो बे इन्टारभिउआव बिराद हरखाबै जादों हा बेखायनो आच्चा आच्चा थेंक इउ